हाँ हमारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे बहुत से सारे खेल खेल कर जो व्यक्ति लड़का तथा लड़की अपनी सेहत को बना सकते हैं सबसे पहले इन खेलों में आता है रनिंग रनिंग करने के बाद जब लड़का थोड़ा सा थक जाता है तो फिर वह भीम या उठक बैठक लगाता है जिससे उसकी मांसपेशियों का विकास होता है और इसके उपरांत और खेल है जैसे कबड्डी कबड्डी में सात लोग खेलते हैं तब और उसमें अच्छी कसरत हो जाती है क्योंकि यह बहुत ही थकावपूर्ण खेल है और इसके उपरांत आता है गिल्ली डंडाओं का खेल जिसमें एक लड़का गिल्ली और एक डंडे दे द्वारा खेला जाता है बाकी के लड़के चारों बगल खड़े हो जाते हैं यह भी एक ऐसा खेल है जिसमें थकान महसूस होती है और अपनी कसरत अच्छी तरह से बन जाती है